دہلی میں ایکو ٹوریزم کے بہت خاص موقعے ہیں اور زائرین مختلف طریقوں سے ماحول کے تحفظ میں شامل ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ دہلی کے اندر ایکو ٹوریزم کے اندر کینورشن کے نیچرل اور کلچرل ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہیں اور یہ ایکو ٹوریزم دہلی کے اندر زائرین کے لیے ماحول کے تحفظ میں شامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے انڈر ورچل ٹراول یا ٹراول ایجنٹ یا فٹ یا ٹریک کا تحفظ بھی زائرین کے ماحول میں شامل ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹریول ایجنسیاں ہیں اسی طریقے سے بہت ساری ایسے ماحول ہیں جو زائرین کے ماحول کو زائرین کے ماحول میں شامل ہو سکتے ہیں ٹریول ایجنسیاں بھی ایسی ہیں جو ٹریول کرنے میں آسان ہو سکتی ہیں